मां राजस्थान जे अजमेर में रहंदी आहियां ऐं वण टिणनि त हिते घणेई लॻाइजनि पर हिते जी आबो हवा थोरी गर्म आहे ऐं इन्हीअ करे भई मां जेके बि लॻाईंदी आहियां पोधा त उन्हनि जो पंहिंजे हिसाब सां ताल मेल वेहारे थोरो ध्यानु रखंदी आहियां टीन शेड लॻल आहे ॿियो साओ पर्दो लॻाईंदी आहियां भई उस एॾी तेज़ु थी लॻे वेचारा पोधा सड़ियो वञनि इन्हीअ हिसाब सां थोरो पाणी ॿाणी विझी छांव में रखी ध्यानु रखंदी रहंदी आहियां उन्हनि खे ॾिसंदी रहंदी आहियां ऐं पाणी ॿाणी विझी हवा जो थोरो ॾिसंदी आहियां पर्दो शाम जो हटाए छॾंदी आहियां थोरो तालमेलु वेहारिणो पवंदो आहे इन करे पोध वधनि था बाक़ी उस में उस अचे त सॼा सुकी करे ऐं पत्ता झड़ी वेंदा आहिनि इने करे हिसाब सां तालमेलु वेहारिणो पवंदो आहे पोधनि जो परियां परियां थोरो गमला रखंदी आहियां जीअं हवा अचनि कूंडियन खे परियां रखंदी आहियां